नमस्कार कोण उलयता हय हय हय आमी रवळनाथ देवळा कडेन उलयतात सातेरी रवळनाथ हय आमच्या तशें सद्दां चालू आसता फक्त बिरेस्तारा दिसा एक दिस उरना आनी मदी एकादस किंवां अमाशे उरना बाकी सद्दां चालू आसता टायम म्हळ्यार सकाळचो म्हळ्यार हें उरता नी कितें पुजेचे टायमा उरना दनपारां तीन नंतर बी आसता तीना नंतर केन्नाय हय हय य जाता जाता जाता म्हळ्यार मागे हां हां नांव कितें म्हणले तुमी

हां हां हां बरें बरें बरें हांव मागे पप्पा विचारतां आनी मागीर सांगता प्रसाद केन्ना म्हळ्यार येतले तुमी हां हां हां हां तशें जाल्यार हांव विचारता आनी मागीर तुमकां कळयता तुमचो फोन नंबर कितें होच न्ही हय हय सांगात एट टू जिरो एट थ्री नायन एट सिक्स डबल नायन हां हां नांव कितें म्हणलें हां बरें